السّلام علیکم جی مجھے ایک سال گرہ کی تقریب کرنی ہے جی جی جی جی تو اس میں مجھے ایک گیس سلینڈر چاہیے جی جی جی جی ہو سکتا ہے مجھے اسی سے ضرورت ہے جی جی جی جی نہیں نہیں میری سالگررہ نہیں ہے میری بہن کی ہے جی جی جی جی کنزیومر آئی ڈی سیون ایٹ نائن سیون فور سکس جی جی جی جی گھر نمبر چار وارڈ نمبر دس ہے جی جی جی جی جی جی ہو سکتا ہے ضرورت پڑ سکتا ہے اس لیے مجھے ابھی چاہیے ابھی دے دیتی تو اچھا رہتا ہے جی جی جی ایڈریس وہی سنگررہ مدھوبنی بہار سے جی جی جی جی جی ٹھیک ہے آپ کا بہت بہت شکریہ جی جی بہت بہت شکریہ جی جی